आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस इस बारे में मेरा कोई अनुभव नहीं इसलिए मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता इंटेलिजेंस के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता